मूंखे किताबूं पढ़णु ॾाढो वणंदो आहे हुन मां अत्मकथा पढ़णु ॾाढो वणंदो आहे जीअं त महात्मा गांधी एपीजे अब्दुल कलाम लाल बहादुर शास्त्री इहे किताबूं आत्मकथा जे बारे में ॾाढो वणंदो आहे जंहिंमां हिकिड़ो किसो एपीजे अब्दुल कलाम जे बारे में आहे एपीजे अब्दुल कलाम जेंजो जनम पंद्रां अक्टोंबर उणीवीह सौ एकटीह में तमिल नाडू राम जे रामेश्वरम शहर में थियो हुओ एपीजे अब्दुल कलाम नंढपण खां ई पढ़नि में हिकु होशियार ॿार हुओ जो पंहिंजे दादीअ खे ॾाढो प्रिय हो एपीजे अब्दुल कलाम नंढपण खां ही हिकु फाइटर पाएलेट ठहणु चाहींदो हुओ ग़रीबी में बि जीवन जीअंदे हुए बि कलाम जी हार न मञी ऐं अख़बार विकिणी पंहिंजी पढ़ाई खे पूरी रखणु जो संकल्प कयो अब्दुल कलाम जी हमेशह चवंदा हुआ त पंहिंजे लक्ष्य जे प्रति हिकु जुट थींदो वञिणो आहे अब्दुल कलाम जी जीवन खां शिक्षा मिलंदी आहे के सरलता ऐं सहेजता सां हिकु सफल जीवन जी पूंजी जीअणु खपे असां उन खां इहो ई था सिखूं